हा लॉकडाउन जे समय माण्हुनि ने मोबाईल और लैपटॉप जो वधीक ई इस्तेमालु इस्तेमालु कयो हुयो और हुन में ऑनलाइन स्कूली शिक्षा या घर जे अनुभव में मुंहिंजो अनुभव ठीकु रहियो न वधीक सुठो रहियो न वधीक ख़राबु रहियो छोकी घर में वेही करे कम करण सां माण्हू ॿाहिरि नथो निकिरे और जॾहिं ॿाहिरि नथो निकिरे त घर में वेही वेही करे इंसान पंहिंजे मतिलबु वर्कआउट नथो करे सघे त हिन जी वजह सां न फिटनेस थी अचे और हुन खां पोइ घर वेठे वेठे रोग बि अचनि था त हिनी करे मुंहिंजो मञणु आहे कि ॿाहिरि वञी करे कम करण में ज़्यादा सुठो आहे और ॿार ॿाहिरि वेंदा स्कूल वेंदा और हुते और ॿारनि सां मिलंदा त हुननि में हिक सामूहिक शिक्षा जो मलतिबु सामूहिक शिक्षा में हुजनि पढ़णु सिखंदा त हुननि जो